پہلے کے زمانے میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں ہوتی تھی لوگ ہر طریقے سے پریشان رہتے تھے نہ اتنے موبائل ہوتے تھے اور نہ آنے جانے کی اتنی سہولت تھی لیکن آج کے دور میں ہر طریقے کی ٹیکنالوجی اب یہاں موجود ہے جس کی وجہ سے بات کرنے میں اور کسی کی خیر خبر لینے میں آسانی ہوتی ہے اور اگر کہیں آنا جانا ہو تو بھی بہت ساری چیزیں اویلیبل ہیں جیسے میٹرو ہو گئی بس ٹرین وغیرہ ان سب کی مدد سے آج دہلی میں کافی طرح کی سہولت ہو گئی ہے